समय के साथ मध्य प्रदेश के समाज में सरकार की भूमिका पहले इसलिए बदली क्योंकि सरकारें उसी पैटर्न पर उसी तरीके से काम करती थी जैसा पिछले लगभग आजादी के बाद से शुरुआत हुई थी तो उसमें कोई विशेष बदलाव नहीं आता था सड़कें बनी है तो ठीक है नहीं बनी है तो ठीक है बिजली है तो ठीक है नहीं है तो भी ठीक है और लोग भी अब लोग तो कुछ कर सकते नहीं हैं जैसे रह रहे हैं उसमें शासन से तो सभी को डर के रहना पड़ता था लेकिन धीरे धीरे जागरूकता क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है तो लोकतंत्र के हिसाब से फिर वो अपनी अपनी सरकारें जब उनको ये समझ में आने लगा कि वो किस जंजीरों में जकड़े हुए हैं तो धीरे धीरे वो उससे खुलने लगे और उन्होंने बदलाव करके देखा तो उसमें कुछ कुछ लोगों का सरकारों का सुधार होने लगा कभी एक सरकार आई उसने कुछ अच्छे काम किए कुछ बुरे किए यदि ज़्यादा बुरे किए तो जनता फिर उस सरकार को बदल देती है तो पहले के हिसाब से जिस तरह से जो उत्थान करता रहा जो विकास करता रहा उन उन सरकारों को समाज बदलता रहा और उस प्रकार जब सरकारें बदलती रहीं तो उन लोगों ने विकास के कार्य शुरू कर दिए और इस तरह से अब धीरे धीरे काफ़ी तीव्र गति से मध्य प्रदेश में सुधार कार्य होने लगे हैं और लोगों का जीवन उससे सरल और आसान होने लगा है लोगों को सुविधा की जो चीज़ें सुविधाओं के साथ साथ जो जरूरी चीज़ें रहती थी सबसे अधिक जरूरी रहती है रोड सड़क बिजली नाली पानी और शिक्षा स्वास्थ्य तो जब इन चीज़ें ये चीज़ें नई सरकारों से या बदली हुई सरकारों से मिलने लगी इस तरह से फिर ये लोग अपनी चुनी हुई सरकार और जो अभी सरकार है वो बहुत अच्छी है और इस तरह से काम करते रहे तो और भी आगे फिर अच्छा होगा